सर सरकार अभी सर्व शिक्षा अभियान चलेलखिन लेकिन हुनका ओहिसँ शिक् पञ्चायत सभ गाँवके मुखिया जे होइ छै कोइ सरका सरकार सरकारी चीज आनैए नहि चाहै छै आनबो करै छै तऽ अपने सभ खा जाइ छै ककरो गाँव गाँवके आदमीकेँ देबो नहि करै छै कष्टमे एतेक रहै छै सरकार बोलो शराबबन्दीके अथि चलेलकै हइ लेकिन ओहो नहि होलै ओकरासँ जादा आओर आदमी पिअ खाए लगलै आओर नशा उसा करय लगलै करय लगलै आओर जे जे मिलैत रहय पचास रुपैआमे से मिलै छै आब पाँच सए रुपैआमे शराब पियैवला आदमीके कमी नहि छै सभ पी कऽ लोहरल रहै छै आओर सर्व शिक्षा अभियान बो अथि सरकार बोलैत रहय कि एक एक घ् एक एक घरसँ एक एक घरसँ एक एक आदमी आ सभ आदमीकेँ सभ सभ सभ आदमीकेँ कामके रोजगारके देल जाइ लेकिन ककरो किछु ओहन नहि होलै जकरा पास पैसा छै ओकरा होइ छै जकरा पास पैसा नहि छै ओ अपन बैठल रहै छै आब नहि कोइ काम करय लए जाइ छै नहि कोइ काम दै छिकै से एहन सरका आइ सरकारी योजना एतेक चललै हइ अभी तक ककरो कोइ नहि होइ छै सरकारी नौक सरकार एतेक लोक पढ़ि लिखि कऽ भी बैठल रहै छै ककरो किछु मिलबो नहि करै छै नहि दै छिकै दै हिकै सरकारी योजना जतेक आबै छै सभ सभ खा जाइ सभ खा जाइ छै अपने नहि दै छै गरीब आदमीके गरीब आदमीके इसभ मारि मारि देतै